ابھی چند دن پہلے میں راجستھان گیا تھا جہاں پر میں نے جیسلمیل جیسلمیر قلعے کا مشاہد کیا وہ قلعہ بہت ہی مشہور اور بہت ہی خوبصورت ہے وہاں کی آبادی بھی تقریباً ایک چوتھائی آبادی بھی اسی قلعے میں بسی ہوئی ہے وہ قلعہ بہت اونچائی پر واقع ہے اور اس قلعے پہ چڑھنے نے کے بعد میں نے مشاہدہ کیا وہ قلعہ کتنا خوبصورت ہے اور بہت ہی اچھا ہے